हाँ हेलो हाँ बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं हाँ बताइए किस प्रकार की जानकारियाँ चाहिए हाँ आप लगाइए और मना नहीं है और उस पे बेनिफिट्स हैं पर आपको कुछ जोखिमें भी उठानी पड़ेंगी हाँ जैसे कि आप तो पहले मतलब इन्वेस्ट करेंगे पर स्टॉक कभी वो अप डाउन जाने की वजह से कोई गेरेंटी नहीं रहता है कि कब आपका इन्वेस्ट बेनिफिट में जाएगा की लॉस में जाएगा नहीं रवि जी देखिए स्टॉक मार्केट में स्टेबल कंडिशन कभी नहीं आता पर आप अगर आपको स्टॉक मार्केट पढ़ना आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप अरबों खरबों छापेंगे घर बैठे उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मनी भी और अपने टाइम को भी साथ साथ में देखिए रवि जी अगर आप स्टार्ट नए नए इन्वेस्टर हैं तो हम यही एडवाइस देंगे कि आप अभी पहले स्टॉक मार्केट में सीखें छोटे अमाउंट से ज़्यादा से ज़्यादा हजार या पाँच हजार के बीच के अमाउंट इन्वेस्ट करें और ज़्यादा आप उन लोगों से सीखें जो इस फील्ड में एक्सपीरिएंस्ड हैं वो आपको अच्छे से बताएंगे हाँ देखिए स्टॉक मार्केट में एक सेफ ज़ोन स्टॉक मार्केट चलता है इन इंफिनिटी फिफ्टी करके उसमें क्या होता है कि जो मतलब टॉप की कंपनियाँ होती हैं जो स्टॉक मार्केट में हमेशा ऊँचाइयाँ छूती रहती हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही कम चांस है की आपका पैसा डूबेगा हाँ हाँ बस वही है

हाँ निफ्टी फिफ्टी में आप दस लाख से आराम से इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि निफ्टी फिफ्टी का क्या काम होता है कि वो कंपनियों उन कंपनियों को बाहर निकाल देती हैं जो लॉस में जाती रहती हैं इसीलिए उसमें आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं हाँ तो आप खरीद सकते हैं पर आप इसमें अभी आप नए इन्वेस्टर है तो मेरा यही एडवाइस है कि आप पहले इन्वेस्टिंग को करना सीखें स्टॉक मार्केट की गहराईयों को जानना सीखें अगर आप अच्छे से गहराई को जान जाएंगे तो आपको लॉस का ज़्यादा डर नहीं रहेगा आप अच्छे से और सही समय पे इन्वेस्ट कर सकेंगे तो अगर आप लॉस का डर नहीं है तो हम आपको एक एक अच्छा तरीका बताते हैं जिससे आपका बहुत कम चांस है कि आपका लॉस होगा पर आप बेनिफिट में ज़्यादा रह सकते हैं जैसे कि इन्वेस्ट बहुत तरह के होते हैं एक इन्वेस्ट होता जो तुरंत इन्वेस्ट करके तुरंत निकाला जाता है मतलब डे बाय डे होता है एक वीक्ली होता है इन्वेस्ट और एक मंथली इन्वेस्ट होता है और एक इन्वेस्ट इयरली होता है तो आप कौन सा इन्वेस्ट करना चाहेंगे रवि जी हम आपको एक बात बता दे रहें हैं कि आप जितने शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे आप उतने खतरे में रहेंगे आप मतलब लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि बेनिफ़िट ज़ोन में जाएगा हाँ तो ठीक है आप इन्वेस्ट हाँ तो फिर अगर आप कम समय में ज़्यादा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्किट से तो आपके पास दो ही बचते हैं डे बाय डे करें या वीकली करें तो आप इन दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे देखिए आइएगा हम आपका पहला इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस इन्वेस्टर से करवाएंगे जिससे की आप पहली बार लॉस में ज़्यादा ना जाएं